फुजा मेलाफ्राव उन्दै समाव लोगोफोरजों लोगो लालायलायनानै ज' ज' जोङो बेरायहैयो फुजा मेलायाव आव बिदिनो लोगोफोरजों नांलाया खमलाया बयबो मिनि खुसि थालायलायोमोन आरो बैसागो बोथोरावबो पिकनिक बो जायोमोन जोङो लोगोफोरजों ज' ज' इन्टारेस खालामलायोमोन ओमफ्राय बिदिनो जाखां लोंखां खांनानै बेलासि टाइमब्ला न'फारसे गिदिङो फैफिन फैफिननानै बयनिबो न'खराव रंजा रंजा मोसा मोसायो आरो दा थायसे थायनै फैसा हरो बेखौ लायोमोन जों अननानै हरनायफोरखौ आरो उन्दै समाव लोगोफोरजों लोगो लालायलायनानै जमा जमा जोङो थाबाय लाङोमोन इस्कुलफ्रावबो नांलाया खमलाया बयबो जमा जमा इन्टारेसनो नो मिनि खुसियै यै आरो गामिफ्रावबो ज' ज' बेरायलायोमोन उन्दै समफ्राव आव नांलाया खमलाया बेबायदिनो अननाय मोजां मोननायजों उन्दै समाव आव बयजोंबो